सांस्कृतीक दायजान भरिल्ले राज्य जंय आदिपासून सांस्कृतीक परंपरा वास्तू खाण जेवण आनी पारंपारीक मुस्तायकी सांबाळून जाणी आपले राज्य तेच वांगडा पर्यटकां भितर बरी भरीव अशें योगदान दिलां तें म्हळ्यार राजस्थान राजस्थानाक वचपाचो योग आमकां फाटले पांच स वर्सां फाटी आयलो जे कलेन आनी दायजान खूब गिरेस्त आसा राजस्थानाच्या जयपूर हांगा आमची भोवंडी गेली जंय आमी आमीर का किल्ला जंतर मंतर शिश महाल हे सारकेल्यो गजाली पळयल्यो त्यो संवसारांत आयज मेरेन तितल्योच फामाद आसात जंतर मंतरा भितर त्या त्या वेळा वयल्या राजांनी जे कितें आपली बुद्द वापरून तेन्ना काळाचो ट म्हणजे टायम जावं आमचे राशी भविश्य हे अभ्यास करपाचे तंत्र जे त्या वेळा वयलें तांणी तयार केल्ले ताका खरेंच आमचो सलाम शिश महला भितर थंयचे राजान जे आसा तें आपली बुद्दी वापरून हारसो आनी कात आनी हाचे पासून जे महाल तयार केला आनी जे थंडे भितर गरमी आनी हेर दिसांनी जाय तशें वातावरण निर्माण करपी अशेंं हे जे शिश महाल आसा तें एक संवसाराचे एक मोट्यांतले मोठो असो दागिनो म्हळ्यार जाता आमीर का किल्लो हो राजा जयसिंहान तयार केल्लो एक सुंदर अशी थंयची निर्मणी जंय दुसऱ्या दोंगराचेर गणपतीचे देवूळ आसा जे राज्याल्या बेडरुमांतल्यान तांकां डायरेक्ट दर्शन घेवपाक त्या वेळाचेर तांणी तरतुद केल्ली ही इतल्या सगळें पळयतकीर म्हाका खूब अशें दिसलें की अशीं कांय राज्या आसा ज्या राज्यांत आपली संस्कृती आपलें खाण जेवण आपली परंपरा आपले खेळ आपली मुस्तायकी सांबाळून दवरल्या खरेंच हे राजस्थान कोणेय वचून मुद्दाम पळोवचें आनी दोळे भरून थंयच्या सैमाचे जावं थंयच्या सांस्कृतीक दायजाचे जे आसा तो आढावो घेवचो